वास्को चिकले मागीर नीव वाड्यार साकवाडे रासय कुट्टाळे मागीर केळशीं कासावलें तारी कडेन थाण्यार मागीर पाजेंतार व्हळांत हॉलांत म्हापश्यां मोरचे कोणसुवां नुव्या फस्टार वाळे सेखेणारळे मागीर काल्या सावड्डें शिनोळे कुडचडे लोटले कोणसुवां मेस्ताव वाड्यार खार्या वाड्यार मागीर तार्या वाड्यार पंडेमळार तोल्लांक मागीर आमोण्यां कुमार चुवा मागीर वेळीप वाड्यार शिगांव मागीर उणीर मागीर व्हडले भाटां धाकले भाटां मागीर माशेलां मागीर वळवय मापा कोवळ्या नेवऱ्यां मागीर आक्षे मागीर आला आरबोल तिट्यार मागीर पेडा कडेन मागीर मडगांव मागीर पाजी फोंड मागीर पणजे मागीर दारबांदोडा रायबंदार